तैरना सीखने के लिए जैसे पहले आपको किसी कोचिंग या कोच की सहायता लेनी चाहिए जिससे आप सीखें खुद को नहीं करना चाहिए और अगर आप ट्राइ कर रहे हैं तो कुछ भी रस्सी से पकड़ के करें या फिर कोई पाइप टायर वगैरह जो हवा भरके आप जिससे आप डूबे ना या फिर आप प्लास्टिक की बौटल में पानी भरके भी उसको रख सकते हैं जिससे भी आप नहीं डूबेंगे वो भी आप गले में टांग सक के कर सकते हैं टंगा कर आप कर सकते हैं खुद ना करें इससे आपको बहुत सी हानियाँ भी हो सकती हैं आप खुद खतरे में पड़ सकते हैं या फिर कोई ऐसा इंसान आपके पास हो जिसको स्विमिंग आती हो तो ही आप ऐसा सब कुछ करें अन्यथा ना करें